हमसभ हम कोनो रेस्टुरेन्ट नहि यऽ हमर कोनो मतलब होटल नहि खोलने छी हम बस अपना घरमे खाना बनबै छी अपना परिवारके लेल अपना बच्चा सभके लेल बच्चा सभके टिफिन तैयार करै छी आओर अपना घरके लेल जतेक सदस्य छथि घरमे हुनका लेल खाना बनबै छी हँ हमर सभकेँ कोनो प्रयोजन कोनो भोज भात या कोनो पार्टी यदि होइया तऽ हम ओहिके लेल हमसभ अपने खाना बनबै छी तरह तरहकेँ व्यञ्जन हमसभ खुदसँ बनबै छी आओर बहुत नीक व्यञ्जन हमसभ बना लैत छी जेना एकटा हमरा सभकेँ मिथिलामे भोज प्रख्यात छै तऽ मिथिला भोजके लेल हमसभ जे छै से दालि राहड़िके दालि भात भाटा अदौड़ी बड़ी आलु गोभीके सब्जी ओलकेँ चटनी टमाटरके चटनी बहुत तरह तरहके व्यञ्जन हमसभ बनबै छी ई सभ चीज हमसभ अपना घरेमे बनबै छी आओर स्नेक्स जेनाकि बच्चा सभकेँ टिफिन के लेल बनेलहुँ तऽ ओहिके आओर लेल स्नेक्स हमसभ मैदाके मतलब नमकदारे बना लेलहुँ ओहिकेँ लेल बहुत जरुरत नहि पड़ैत छै हँ अहाँकेँ हल्का जमाइन आओर नमक दऽ कऽ अहाँ नमकदारे बहुत नीक स्नेक्स अहाँ बना सकै छी आओर